आमच्या गोंयांक जे सांस्कृतीक दायज आसा किंवां आमगेले जे सण आसा गोंयचे जावं आमगेले हिंदू लोक आसुंदी क्रिस्तांव लोक आसुंदी किंवां मुस्लिम भाव आसुंदी सण मोठ्या उमेदीन मोठ्या दबाज्यान आमी मनयतात तातूंतलोच आमगेलो एक म्हत्वाचो सण म्हणल्यार शिगमो शिगमो हो आमगेलो आमगेल्या काणकोणांत आमी फाल्गून म्हयन्यांत मनयतात आनी तो सामको मोठ्या उमेदीन मनयता शिगम्याक आमी सामकें शिवराक आसतात शिगम्याच्या त्या धा पंदरा दिसांक आमी सामकें शिवराक म्हणजे नुस्तें म्हणटा ते अज्जिबात ना खंयचेंच मांस आमी ना शिवराकच जेवप सो शिगमो आमगेलो आमगेले पयलें देवाक नमन घालप आसता दस्मी दिसाक आनी दस्मीन फाल्गून म्हयन्यांत आमी शिगमो सुरू करता शिगम्याक नमन घातलें की आमी त्या रात्री दुसरे खंयचे तरी वाड्यार वता आनी थंय रावता आनी अशें तरेन आमी आमचो मेळ शिगम्याक जे लोक वता नाचपाक ताका मेळ म्हणटा तो मेळ घेवन आमी दुसरी शेजारच्या वाड्यार वता आनी थंयच्यान एक एक एक एक वाडो आमी नाचत घरघरांनी किंवां मांडार प्रमुख्यान चडशें नाचप आसता ते मांडार आसता आनीक आमी वता शिगम्याक जे मेळ वता पय न्ही तांगेलो एक वेगळे तरेचो श्रृंगार आसता श्रृंगार म्हळ्यार कितें माथ्याक फूल घालप आसता माथ तकलेक कितें तरी कपडो किंवां मुंडासो बांदपाकूच पडटा आनी त्या मुंडाश्याक फुलां चडशीं आबोलेची फुलां माळटात किंवां आबोलेचो एक सोर माथ्याक लावप आसता आनी कपलाक तिळो लावन आमी वतात सो एकदां शिगम्याक नमन घालून जे तीळ लावन गेले म्हणटगीर ताणेंन परत तीन दीस शिगमो सोप तेका घरां येवपाक मेळना मांड मोडटा म्हळ्यार सो जो मांडार कपळाक तीळ लावन वता ताणेन पुराय रिती रिवाज सोंपुनूच आपले घरा वचप आसता शिगमो सोपतकी ह्या शिगम्याक जशें तुमकां सांगले पांयांक चप्पल घालपाक जायना पेंट घालप आसना जाता तितलो पारंपारीक भेस करून आमी शिगम्याक वता

आमी हाताक शिगम्याक आमी दोन तरेचे खेळ खेळटात एक तालगडी आनी दुसरे एक तालगडी खेळटा आमी आनी दुसरे आमगेले तोणया खेळ तातूंक जेन्ना आमी दुसऱ्या वाड्यार वता पयलीं आमी मांडार खेळटा त्या वाड्यावयलो प्रमुख मांड आसता त्या मांडार आमी खेळटा मांडार वता तेन्ना पयलेंच रोमट मांडप आसता म्हणजे जे सगळें मेळाक आयिल्ले आसता पय तें सगळें ढोलाच्या गजराचेर नाचता आनी त्या वड्यावयल्या सगळीं लोकांक आमी सांगता की तुमची वाड्यार आमी आमगेलो मेळ पावलां तेन्ना तुमी पळोवपाक येयात किंवां जेवण आमचे खातीर तयार दवरात आनी जेन्ना धोलाचे बडयचेर ढोल तासो ह्या गजराचेर नाचतात तेन्ना सगळे लोक गांवातले एकठांय जाता तांकां कळटा की कोणाल तरी मेळ पावलां आनी ते सगळे मांडा भोंवतणीं गर्दी करता पळोवपाक आनी जितली मांडा भोंवतणीं लोक गर्दी करतात तितले खेळपी गड्यांक मजा येता सुरवेक मागीर पयलें आमी ग रोमट मारून जाले की आमी चौरंग म्हणटा चौरंग म्हणली की मागीर जावं ते तालगडेचे किंवां तोणया खेळाचे डाव खेळपाक सुरू करता आनी एक सात आठ डाव मारता आनी ताचें नंतर मागीर आरत करता आन् आशें तरेन

त्या मांडाचेर आरत जातकीर आमकां त्या घरांतलीं एक सुहासिनी बायल मनीस आमकां आरत दिता आनी ती आरत हाडपाक आमगेलो खेळप्यांतलो एक खेळगडो मेळांतलो एकटो वता ती जी घरकान्न आसा ती तागेले पांय धूता कपलाक लायता आनी आरत दिता अशें तरेन त्या मांडार तो खेळ सोंपता आनी ताच्या नंतर मागीर आमी दुसरें कडेन वता सो ह्या शिगम्यांक खंयची खंयची पारंपारिक वाद्यां वाजयतात तातूंक ढोल तासो जगांट हे प्रमुख तातूं भितर जर आमी तालगडी खेळटले जाल्यार तालगडे खातीर जीं वाद्यां लागता तातूंत घुमट शेमेळ कासाळें हीं जायच पडटा

तोणयां मेळ खेळटा जाल्यार तेतूंक घुमट किंवां कसलेच वाद्य लागना फक्त तुगे पायांक घुंगरू उरल्यार पुरो आनी हातांत तोणी हाज्याच ठेक्याचेर नाचप जाता तालगडी ही शिगम्या आमगेल्या मागीर आमी आपणायलां पूण आमगेलो पारंपारीक पयलीं पासून जो खेळ आमगेल्या जाणटेल्यांनी तयार केल्लो आसा तो म्हळ्यार तोणयां खेळ तोणयां खेळाक नाचपाक जी मजा आसता ती तालगडींत तितली आसना पूण दोनी खेळांत तशी मजा येता हे दोनी खेळ आमी शिगम्याक खेळटाक ताजे नंतर मागीर आमी दुसरे मांडार वतात दुसरे कडेन खेळटात अशें तरेन शिगम्याक कोणूच घरां कडेन रावपाक सोदना प्रामुख्यान चले भुरगें कित्याक हो जो सण आसा ह्या शिगम्याक नाचपाक चले भुरग्यांक सगळ्यांकच उमेद दोन वर्साचें किंवां तीन वर्सां भुरगो धरलो तो जाणटे मेरेन सगळेंच उमेदीर आसता आनी सगल्याक सामकें इतलें ऍक्चूअली तो गरमे दिसांक येता तरी पूण सगल्यांक नाचपाची इतली मजा आसता की कोणाकच ती गरमी लागना आनी आमी त्या शिगम्याक नाचपाच्या हातुकूच सामकी गुल्ल जाल्ली आसता ताजे नंतर मागीर आमगेले तीन दीस जाले म्हणटगीर परत आपल्या वाड्यार मांडार येवन खेळटा परत मांडार येवन खेळटकी मांडार मोडप म्हण आसता म्हणल्यार

मागीर ताच्या नंतर मांड मोडून परत आपल्या वाड्यार येवप आसता वाड्या येतकीर त्याच्या नंतर मांड मोडून परत आपल्या वाड्यार येवप आसता वाड्यार येतकी जितलें मेळाक सहभागी जाल्लें वांगडी आसतात तितसलेय तेमी आपल्यागेर जोवपाक न वयता दुसऱ्यागेर वाड्यावयल्या कोणागेरूय जोवपाक वचप तशें ते वांटून घालता आनी मागीर थंय वचून जोवले आणी मागीर आप आपल्या घरां वचप जे शिगम्याक आमकां लोक तळय म्हण मांड दित नाल्ल दिता ताची मागीर वांटणी जाता जितलें लोक मेळाक गेल्ले त्या प्रमाणें नाल्ल मेजप जाता आनी तेजी मागीर वांटणी करता आनी तें लोकां मदीं वांटून घालतात शि शिगम्याक जायते तरेची आमी गाणी म्हणटात आनी चड शिगम्याक जी गाणी आसा ती वेगवेगळ्या जनावरांचेर झाडांचेर ह्या धर्तरेचेर ह्या सैमाचेर अशीं गाणी रचयल्ली आसा णी ती म्हणटा आसतना ती एक वेगळ्याच पध्दतीन म्हणप आसता आनी ताका लागून ती बरें बशेन आमकां पाठ जातात